ہاں میں اپنے باورچی خانے میں موجود مختلف برتنوں کی وضاحت کر سکتا ہوں جیسے چکلا روٹی بیلنے کے لیے کوکر کھانا بنانے کے لیے گلاس پانی پینے کے لیے کپ چائے پینے کے لیے چمچ کھانے کے لیے وغیرہ وغیرہ